हैल्लो एह् सर जी दिक्खेओ भला हास्ताल समान समून आया नेईं बैड शैड आये कोई दोआइयां शोआइयां जेह्ड़ियां मुक्की दियां आइयां नेईं कोई कुर्सियां कार्सियां कोई समान हास्ताल

दिक्खो दिक्खो पता करो तुस समान समून आक्खा दे मुक्की दा खत्म होई दा सारा दोआइयां शोआइयां नेईं रेह् दियां किश वी समान खत्म होई दा दिक्खो पता करो जाइयै समान आवै उत्थै सारा तै

अच्छा आह्ली निं पे हैन पैसे थोआड़े खाते च खरी खरी पोआन्ने आं पोआन्ने आं पैसे थोआड़े खाते समान आह्नो पूरा करो बड़ी डिमांड ऐ लोकें दी दोआइयां शोआइयां समान सारा आह्नो हास्ताल